दा आबाद मावनाया आं मावो मावनायालाय थारमाने बेयाव खिसुमान खोथिया फोनायावबो खिसुमान एम्फौफोर बाहाय जायो बेयाव मुलि होनांगौ बायध' जायो गायनायावबो खिसुमान सामा नाङो बे गुरियाव एम्फौ अरनो थाखाय बै मुलि होनो गोनां बायध' जायो दा आरो बेनि उनाव नै दा बिग्याक जुगनि मुलि होनायनि खारनै नै दा खिसुमान खेथिफोरा रानलांनो हमो आरो एम्फौनि माबायो बे खारने दा जों आबाद मावोबा हासार बाहायो आरो सोरखारि हासार होयो खेबथाम होयो सिगां हालेवनायाव होयो ओरै बेनिफ्राय दिलायनायाव होयो ओंखारनाय समावबो होयो आरो बेनि उनाव खिसुमान गोजा जाहांबा जों इउरिया हासार सारनानै होयो आरो दा एम्फौनि थाखाय जों मुलि होनो गोनां बायध' जायो तारमाने गोजा जालांबाय ना हासारनि होआबा हासार होबा गोसोम जाबोयो गोसोम जानानै आबादा मोजां जायो आरो दा हासार नङाबा माइ जाया खिसुमान खेथि खालामबाबो दा धरिलग कबि हग बा लाइ लाफा हक गोबोर होयो गोबोरबा साबसिन जायो खिन्थु सोरखारि होबा मोजां जायो आरो दा है खारनै जों खिसुमान आबाद मावोबा जों खेथि बाथिफोरखौ होयोबा जों हासार बेबहार खालामो आरो हासार बेबहार खालामाबा जाया दा बिभिन्न' खेथि जों खुसेर खालामो बा मुला बा खुसेर बायदिसिना जों खेथि खालामो सबाय खेथि खालामो बेसर खेथि खालामो आरो थास' सास' जों खेथि खालामो बेफोरावबो जों खिसुमान मुलि होयाबासिनो जों खिसुमान गोबोरजोंबो बै खेथि बाथिखौ मोजां खालामो आरो थारमाने दा बिग्यानिक जुगनि मथेबा हासार होआबा जाया जागोन बेफोरो एम्फौ हमदो आरो खिसुमान माइफोरा गोजा जानानै रानस्लाबना थायो आरो बेनो दा खेथि बाथिया जों बिग्यानिक हिसाबै मावनानै मोजां मोनदों आरो दामानि